السلام علیکم میم جی میں زولوجی کی اسٹوڈینٹ بات کر رہی ہوں مجھے زولوجی

میرا نام عالیہ تسکین ہے میم جی بی سی بی ایس سی فرسٹ ایئر کر رہی ہوں جی مجھے لیب میں بہت مشکلات ہو رہی ہیں وہاں کے جو بھی ٹیکنیکس ہیں جو بھی جی وہاں کے جو بھی ٹیکنکس یوز ہو رہے ہیں لیب میں جو بھی کمپیوٹرائز ہو رہے ہیں وہ بہت پرانے ماڈل ہو چکے ہیں جس سے ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے جی جیسے کہ جی جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس حساب سے آپ ہمارے لیب کو ذرا اچھا کر کے ذرا اچھا بنائیے کمپیوٹرائز کریئے ہمارے لیب کو یہ مجھے ہی نہیں بلکہ سارے اسٹوڈینس کی یہ پرابلم ہو رہی ہے جی اوکے جی جی اچھی بات ہے

جی اچھی بات ہے میڈم حالانکہ پریکٹکل ایگزامس بھی قریب میں ہیں میڈم ذرا جلد سے جلد ہو سکے ہو سکتا ہے تو کریئے نا سیون ڈیز سیون ڈیز ہیں میڈم سیون ڈیز میں پریکٹکل شروع ہونے والے ہیں تھری فور ڈیز میں اگر یہ کام کر دیئے تو بہتر ہوگا جی میڈم شکریہ میڈم شکریہ جزاک اللہ